مذہبی توہمات یعنی مذہبی عقائد اور رسومات جو کسی عقلی یا سائنسی بنیاد کے بغیر مانے جاتے ہیں مختلف معاشروں میں پائے جانے جاتے ہیں ان مذہبی رسم کا تعلق عام طور پر لوگوں کے ایمان خوف یا غیر یقینی حالات سے ہوتا ہے میری رائے میں مذہبی توہمات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم معاشرتی ثقافتی اور نفسیاتی حالات کا جائزہ لیں اگرچہ یہ توہمات بعض اوقات افراد یا معاشروں کو سکون اور حفاظت کا احساس دے سکتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عقلی سوچ اور علم کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگ حقیقت اور خیال کے درمیان میں فرق کو سمجھ سکیں مذہبی توہمات کو مذہبی توہمات کے مقابلے کے لیے چند قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جیسے تعلیم لوگوں کو سائنسی علم کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے اس طرح ہم مذہبی توہمات سے دور رہ سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے